भुरगें ल्हान भुरगें जेन्ना आवयच्या पोटांत आसता तेन्नाच तें शिकता अशें अभिमन्युच्या वेल्यान आमकां कळटां अभिमन्यू आवयच्या पोटांत आसतना शिकिल्लो चक्रव्युहांत कसो प्रवेश करचो पूण श्री कृष्णाक जेन्ना तें कळ्ळें की भितरल्यान एक हुंकार मेळटा आनी आपली भयण न्हिदल्या तेन्ना ताणें तें चक्रव्युहांतल्यान भायर कशें सरचें हें सांगचे पयली तिका आतां काणी बंद केली आनीक अभिमन्युचें कितें जालें फुडें तें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा म्हजो सांगपा सारको उद्देश असो की आवयच्या भुरग्याच्या गर्भपणांत आवयचे गर्भ संस्कार आवय जे कितें वाचता आवय जे कितें आयकता आवय कितें जें पळयता आवय जो एक्सपिर्यन्स घेता त्या प्रमाणे तें भुरगें घडत वता शिवाजी जेन्ना आवयच्या पोटांत आशिल्लो तेन्ना जिजा मातेक वागिणीच्या दुदान आपले केस भिजोवन न्हांवचे अशें दिसलें हातूंतल्यानच तिका कळिल्ले की आपूण राजमाता जावपाची हे संकेत आसात म्हणून म्हणटकी म्हजो सांगपाचो उद्देश असो हांगा की भुरगें जेन्ना जल्माक आयले कांय ना ताका तें पयली एक कांय दीस ताची नदर जी आसा ती स्थीर जाता मागीर ताका उतरांचो आवाजाचो अर्थ कळटा कोणालो आवाज हो मागीर त्या आवाजच्या दृश्टिन ते आपल्या दोळे स्थीर करता म्हळ्यार आयकता आनी मागीर तें एक स एक चार पांच वर्साचे जाले की मागीर तेका उलोवपाक येता पयली तें आयकता पूण ताका वाचपाक येना अक्षर वळख जी आसा लिपी खंयचीय लिपी आसूं मागीर ती ती ताका वाचपाक येना पूण ताका चित्र वळखपाक येता चित्रांचो चित्र लिपी वेल्यान ताका थोडेशें ताचो बोध येता म्हणून भुरगींं ल्हान आसतना भुरग्यांक चित्रलिपी दिव चित्रलिपी दिवपाक जाय चित्रां आशिल्ली शब्द चित्रां आशिल्ली वाक्यां एक्शन आशिल्ली वाक्यां अशें जर दील जायत तर चित्रबोधांतल्यान भुरग्यांक कळप हे सोपे जात आनी तातूंतल्यान भुरगीं वाचपाक लागता आतां वाचप पयली आयकप समजवप मागीर वाचप आनी मागीर लेखन लेखन ही सादारण पांच स वर्सास नंतरची प्रक्रिया ताच्या पयली भुरग्याची जी मानसीक वय इमोशनल वैचारीक ही जी वाड जावपाची आसा ता वाड जावचे खातीर बरी बरी चित्रां आशिल्ली पुस्तकां आनी बरी रंगीत पुस्तकां किंवां आता नवीन खुबशें मटेरियल आयलां भुरग्यां खातीर एक आमी म्हणटा अ अननस म्हणटात तशेंच अक्षरांची वेल्यान जावपी शब्द आनी तें शब्द कितलें तांणी तें पळयल्ले आसपाक जाय जे शब्द जातात न्ही ताणी तें पळयल्ले आसपाक जाय जेन्ना तो शब्द पळयल्लो आसता ती वस्तूं जेन्ना पळयली आसता तेन्ना ती भुरग्यांक बेगीन समजता ताका लागून आवयचे किंवां घरच्याचे लोकांचे जबाबदारी आसा की भुरग्यांक सगळीं वस्तू ज्यो अवेलेबल आसा आपल्या परिसरांक तितल्यो वस्तूं ताका दाखोवप आनी मागीर त्यो चित्रबोधांतल्यान ताका पळोवपाक दिवप म्हणटकीर भुरग्याचे जे भाव विश्व आसा शिक्षणाचे तें खूब सकस जाता आनी भुरगें बेगीन वाचपाक ग्रीप घेता ताका वाचपाची उमळशीक उमेद निर्माण जाता म्हळ्यार जें कितें पळयता तें मुर्त स्वरुपांत अमुर्त स्वरुपांतली गोष्टी गजाली चित्रां भुरग्याक कळप खूब कठीन आसता ताका लागून मुर्त स्वरुपांतले सगळें मटेरियल आज हे उपलब्द आसा तें भुरग्यांक आमी जर दिलें तर भुरग्यांच्या भुरग्यांची बौधीक वाड ही बरी जाता अशें म्हाका हांगा सांगपाचे आसा